जीअं त मां कोलगेट हींअर यूज़ कंदो आहियां पहिरें ज़माने में पहिरीं मां नंढे हूंदे हथ सां मुसाग सां कंदा हुआसीं ॾंद सां हुन में छा साइड में कीड़ा मरंदा कोन हुआ ॾंद पीला रहंदा हुआ ऐं हाणे मां कोलगेट पेस्ट लूण वारी कंदो आहियां जंहिं सां मुंहिंजा ॾंद ॾाढा बढ़िया साफ़ु थींदा आहिनि साइड मां साफ़ु थींदा आहिनि ॾाढा चमकंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु मोतीअ वांगुरु लॻंदा आहिनि ऐं मूंखे हाणे ॾंदनि में सूर बि बिल्कुलु न थींदो आहे छाकाणि त पेस्ट मां कोलगेट जी बढ़िया पेस्ट आहे लूण वारी ऐं वणंदो आहियां त उन में मूंखे अॻियां हेठि मथे साइड में हिते उते सॼे में ब्रश फ़िराईंदो आहियां जंहिं जे करे मूंखे ॾंद में बिल्कुलु सूरु कान थींदो आहे ऐं मुंहुं बिल्कुलु साफ़ु फ़्रेश ताज़ो तवानो रहंदो आहे ऐं केरु मुंहिंजे पासे वेहंदो आहे त चवंदो आहे भई पुछंदो आहे मूंखां कहिड़ी पेस्ट यूज़ थो करीं त मां हुन खे ॿुधाईंदो आहियां मां कोलगेट पेस्ट यूज़ कंदो आहियां